जी हाँ मैंने बिल्कुल शुरुआत से कई सारे व्यंजन बनाएँ हैं और मैं ना उन सब चीज़ों में बिल्कुल परफ़ेक्ट हो चुका हूँ अगर मैं बात करूँ खिचड़ी की तो सबसे इज़ी रेसिपी है खिचड़ी जिसमें जिस चावल का यूज़ होता है दाल आलू टमाटर और हरी मिर्ची प्याज़ और जो जो वेजिटेबल्स हमारे को पसंद होती है पनीर हो गया इन सब को उसमें डाल के उसकी खिचड़ी बना लेते हैं उस सबसे इज़ी रेसिपी है खिचड़ी और दूसरी रेसिपी बात करें तो मिक्स दाल जिसमें कि काफ़ी सारी अलग अलग डिफ़ दाल का यूज़ होता है उसके बाद फिर उसको बनाते हैं और एक और रेसिपी की बात करें बेसन चक्की यह भी काफ़ी बढ़िया रेसिपी है वैसे तो बनाने में और इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया होता है बेसन गट्टे भी काफ़ी टेस्टी लगते है वैसे तो और मेरे को बनाने के लिए मेरी मम्मी ने ही गाइड किया था मुझे मुझे बचपन से इन सभी रेसिपी में काफ़ी इंटरेस्ट है कुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे मिक्स दाल मिक्स दाल में तो चने की दाल हो गई तुअर की दाल हो गई मटर की दाल हो गई उड़द की दाल हो गई मसूर की दाल हो गई का इन सब दाल को उबाल कर और फिर जो है कि जैसे भी हम खाते हो प्याज़ लहसुन वाली या बिना प्याज़ लहसुन वाली फिर उसके हिसाब से उसको बगार लेते हैं और फिर बना लेते हैं और पुलाव की रेसिपी भी काफ़ी ज़्यादा इज़ी होती है जिसमें ऑनली पुलाव के साथ हो गए काजू बदाम पीस जो जो भी हमारे को अच्छा लगता हो उनको डाल कर और जो पुलाव बना लेते हैं और रोटी रोटी तो काफ़ी इज़ी होती है उसे बनाने में हर कोई बना ही लेता है इसे तो और राजस्थानी रेसिपी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे वहाँ की रेसिपी की बात ही अलग है वहाँ की सबसे ज़्यादा फ़ेमस रेसिपी अगर कोई है ना तो वह है दाल बाटी जो कि हम हमालि प्रांत के सभी लोगों की पहली पसंद हो सक होती है यहाँ के लोगों को जो है के दाल बाटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और दाल बाटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बताते हैं यहाँ के लोग उन अफ़ कोर्स दाल बाटी तो दाल बाटी हो गई दाल बाफले हो गए जो कि यहाँ के हर एक फंसन में बनाते हुए लोग उन